हमसब सिलाइ सिखने छी घरमे रहिकऽ साया ब्लाउज कुर्ती ईसब अपन घरमे रहिकऽ सिलहुँ दूसूती चद्दरि भेल टेबुल क्लॉथ भेल पर्दा भेल जे सब छलै घरके चीज ओसब सिखलहुँ लेकिन बाहरके जेना मिथिला पेन्टिङ्ग छै ओसब हमसब नहि एखन नहि सीखि पएलहुँ कोशिश कऽ रहल छी सिखऽके लेल आगाँ सीखि सकै छी लेकिन ई सिलाइ कढ़ाइ ईसबमे सिखने छी घरमे रहिकऽ अपन जरूरतके चीज सब सी लेलहुँ ईसब कऽ लेलहुँ लेकिन पेन्टिङ्ग सबमे अहाँके टाइम लगै छै टाइम देबऽ पड़ै छै ओसब अहाँके गाँवमे घरमे नहि भेटै छै अहाँ बाहर जाउ बाहर जाउ तहने अहाँ ईचीज सब सीखि पबै छी कारण घरमे रहिकऽ तऽ ईसब नहि हेतै एहिके लेल तऽ बाहर निकलैए पड़तै बाहर कतहु निकलबै तहने हमसब ई चीजसब सीखि सकै छी मधुबनीमे ई चीज सिखाएल जाइ छै मधुबनी जाइके लेल हमरासबके साधनके बहुत जरूरी छै ओहि दुआरे हमसब नहि जा सकलहुँ